हैलो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ ठीक ऐ तुस सनाओ आहो ठीक ठाक एह् थुआढ़ा होटल हा अंजी होटल असें लैना हा रूम कोई पंज छे कमरे चाहिदे असें आं माई साढ़े आवा दे गेस्ट आहो अंजी आं ते कोई गल्ल निं खर्चे दी दी निं टेंशन करेओ खर्चे दा तुस आं यरो फॉरेन दा आवा दे होङन गेस्ट फॉरेन दा उंदे आस्तै तुसें कुक आह्नना पौने रुट्टी बनाने बास्तै आहो आं सनाई ओड़ो भी भी बारहां बंदे न आं तुस करी लैओ किस स्हाबै दे कमरे न ते तुसें ई पता भी में उनें भी रौह्ना गै कोई हफ्ता खंड अं अं अच्छा अच्छा अच्छा चलो कोई गल्ल निं चलो अंजी आं भी बारां बंदे न अं ते कन्नै ते कन्नै हर इक्क ते उनेंगी मतलब हर इक्क सुविधा चाहिदी उनें ई कोई परेशानी निं होऐ अं ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक